हैलो बस ठीक ठाक भइया जै माता दी अंजी अंजी एह् भइया जियां थुआढ़ा स्ट्रक्चर डिजाईन होए दा ना एह् थुआढ़े स्ट्रक्चर दे स्हाब कन्नै थुआढ़े छे सरिये औने न इक्क कॉलम च ते ओह्दे बिच थुआढ़े जेह्ड़े चार सरिये न ओह् थुआढ़े ओह् सोलां दे चलने ते दौ सरिये न जेह्ड़े ओह् बारां दे चलने न आं ते जेह्ड़ा रिंग बज्झना ते एह् कॉलम बनना थुआढ़ा एह् कॉलम साईज होना नौ पंद्रहां दा ते ओह् जेह्ड़ा रिंग बज़्झना ओह् सत्त बारां दा होना ते ओह् नौ नौ इंच दे सरिये पाने तुसें ते उस स्हाब कन्नै ओह्दी शैटरिंग करियै ते फिर ओह् पैक करने एह् थुआढ़ा जेह्ड़ा स्ट्रक्चर डिजाईन होए दा एह् सरिया एह् थुआढ़ी कोठी एह् ना पं'जी सैकड़े स्लैब ऐ ना थुआढ़ी आं ते एह् कोई साढ़े सत्त ज्हार रपेआ इंजीनियर दा बनदा ते कोई पैंती ज्हार रपेआ किश साढ़ा बनदा आं जी आं जी ते एह् थुआढ़ा लमसम खाता बनदा कोई बताली ज्हार पंज सौ ते अगर एह् तुसें नक्शा पास कराना होग ते साढ़े कशा समझी लैओ ते तुस अपने ऑफिस आयो ना ते तुस अपनी पसंद दा लेई लैयो एह् सीमेंट सिर्फ मतलब की तुंदा लैंटरे तगर कोई पंज सौ बैग लग्गी जाना लेकिन एह् जेह्ड़ा स्ट्रक्चर बिच ऐ इंदा कोई दौ सौ बैग लग्गी जाना आं जी आं जी ठाक ऐ तुस आयो तुस थुआढ़ी ड्राईंग त्यार ऐ तुस आइयै ड्राईंग दिक्खी लैयो ओह् ओह्दे च हैप्पी ऐ मतलब ठीक ऐ ठीक ऐ चंगा